جی ہاں مجھے پالتو جانور پسند ہے اور خاص طور پر بلیاں اور پرندے میرے پاس ایک پالتو بلی ہے جو مجھے بہت عزيز ہے بليوں كے پالنے كے كافى فائدے ہوتے ہيں گھروں ميں چوہے وغيرہ اور كيڑے وغيرہ کو مار ديتى ہے وہ كيڑوں وغيرہ كو آنے نہيں ديتى ہے بلى اپنى وجہ سے كہتے ہيں كہ دل کی بيمارى نہيں ہونے ديتى اور بھى بليوں سے بہت سارے فائدے ہيں مجھے اپنى بلى بہت عزيز ہے